हेलो हँ हमे निक्की कुमारी बोलै छी अपना यहाँ सब्जी छै

हँ भिण्डी कए रुपैआ केजी टमाटर कए रुपैआ केजी

मारकेटमे तऽ तीसके बिकै रहै ओऽ तऽ भिण्डीमे डिस्काउन्ट किछु करतै

हमरा लेना छै शादी छै हमरा अहाँके थोड़ा मतलब शादी से एकदिन पहले कऽर कुटुम्ब अयतै भिण्डी उन्डी सब भुजिया उजिया बनाके देतियै आलूके हँ तऽ आरो कोन सब्जी छै परवल बढ़िऑं बला छै ने कए रुपैआ केजी परवल

कतना हुँ हुँ तऽ आबऽ सोचैली कि जे आब डेली लैतिए अपने ओहिठाम से लेतियै हम तऽ डिस्काउन्ट करतियौ सब चीजमे अरे एक रुपैआ कम करि दैतियो आलू पियाज छै की ने मिरची मिरचीके देखियौ तऽ आधा केजी मिरची दै देतियौ आधा केजी मिरची दै देतियौ हँ आधा केजी मिरची दै दियो टमाटर दै दियौ एक केजी टमाटर ठीक छै हमरा मतलब हमर नानीकेँ सब मिल बाँटके जाहिसे घरमे लए लेबै तऽ एक क्विंटल दऽ दियौ वैसे भी शादी छियै घरमे हँ तऽ भेज देबै हम घरबलाके दऽ देतियै शाममे हुँ ठीक छै भेजै छियै ठीक छै